ओह् आं जी आं जी आइया याद ओह् ओह् मेरा दोस्त ऐ थोह्ड़े घरै गी औंदा ओह् मिगी आक्खेआ हा की फोन करेओ मिगी सैलून च औने वैकसिंग करानी ही ते ओह् फैशियल कराने हे कन्नै ओह् हेयर स्टाईल कराना में कराना हा संडे गी रविवार में चाहिदा दपैह्रीं चाहिदा तीन बजे

उस दिन मिगी बरात ऐ उस दिन में उद्धर जाना ऐतवारें में जाना में जाना अट्ठ बजे तक्कर जाना वैकसिंग करानी केह् आक्खदे मूंह् बी करानी हेयर स्टाईल मतलब एह् जेह्ड़े सिंगर करदे नी जेह्कड़े एह् जेह्ड़े सिंगर निं करदे करन ओजला होइया जेह्ड़े

मतलब मेरा फेस स्हेई कराना होऐ थिन टाईप

मतलब जेकर पैकेज़ च डिस्कांऊट लब्भी जा ते पैकेज़ लेई लैगे

अ स्टूडेंट आं में

मेंबरशिप लेओ जदूं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं नेईं ठीक ऐ मैडम जी बड़ा इन्ना नेईं नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम ओके